ویسے تو ابھی تک جتنی کھوج بین سائنسدانوں نے کری ہے اُن میں کسی سے بھی یہ نمایاں نہیں ہو پایا ہے کہ کسی دوسرے سیارے پر زندگی ہے یا کوئی وہاں رہتا ہے پر اگر ہم اپنے نظریے سے دیکھیں تو جیسا کہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں ایک مخلوقات ہیں اللہ نے کئی مخلوقات بنائیں ہاں تو شاید کسی سیارے پر کہیں کوئی زندگی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی ہے اور اللہ ہم سے زیادہ علم والا ہے اور سبھی چیزوں کو جانتا ہے پر انسان ابھی بھی اِس کھوج میں لگا ہُوا ہے اور ابھی تک تو کوئی ایسی کھوج نہیں کر پایا ہے کہ جس سے یہ ثابت وہ کر سکے اور سیارے پر کوئی زندگی ہے اور ابھی کھوج ساری جاری ہے